यहाँ मध प्रदेश जबलपुर में जो मछुआरे समाज हैं वो उनमें जो जाती आती हैं वो है ढ़ीमर कश्यप मांझी केवट और एक जाती और आती होंगी तो अधिकांश मछुआरे की जो जातियाँ रहती हैं वो हिन्दू समाज से जुड़ी हुई रहती हैं तो उनका जो धर्म रहता है वो हिन्दू धर्म रहता है और जो त्यौहार मनाते हैं वो सभी हिन्दू सनातनी धर्मी जो रहते हैं उनके साथ मिल कर ही वो अपने सभी त्यौहार मनाते हैं एक साथ रहते हैं तो जो मछुआरे हैं उसमें अब मुस्लिम सम्प्रदाय वाले रहते होंगे तो वो अपने मुस्लिम धर्म को मानते होंगे उनकी जातियों के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन हिन्दुओं में जो है वो मैंने अभी पै पिछले समय उल्लेखित किया है